अॻ में शादियूं हूंदियूं त पाणी घर में भरे रखंदा हुआ डोलूं भरे बाल्टियूं भरे रखंदा हुआ टांकियूं भरे रखंदा हुआ टब भरे रखंदा हुआ पासे वारनि खे चवनि था त असांजो पाणी भरे रखो पर हाणे इअं त हले ई नथो हाणे त अॻलियूं ॻाल्हियूं हलनि ई कान थियूं हाणे त पाणी ॿाहिरां ई था सभु को घुराए पाणी ॿाहिरां सबको घुराए थो अॻे वांगुरु हले ई कोन थो पाणीअ शादियुनि में त पाणी खपे थो त पासे वारनि खे चइबो आहे भरे रखो ऐं हाणे त टैकर घुराए थो सभु को कुलर घुराइनि था बोटलूं था घुराइनि अॻे वांगुरु हाणे आहे ई कोन